हम थाना ऑर्डर तेने छलहुँ थाना नहि आयल लेट बहुते लेट भए देल हमरा धरमे आदमी बैसल छलय जे थाना अयतै तऽ हम थाना था तऽ जायब तऽ ऑर्डर देल छलहुँ थाना तऽ थाना बहुते थाना ऑर्डरवला थाना लए तऽ आयल जे हमर आदमी धरसँ चलि देल तऽ हम तहन हम तहलहुँ जे लए तऽ आयल तऽ हम तहलहुँ जे ई थाना लए तऽ हम ती तरब आब जे हमर आदमी जे हमर सर तुतुम आयल छलय भुथले चलि देल तऽ आब हम थाना लए तऽ ती तए सतै छी हमरा तोनो आब हम नहि लेब नहि हमरा थेनाइ जहन हमर आदमी भुथले चलि देल तऽ आब हम खाना लए तऽ ती तए सतै छी तिछु नहि हम तहन थाना नहि लेलियै नहि लेलियै तऽ मालिततेँ तहलियै जे आप त्या थाना ऑर्डर दिए थे त्यूँ नही लिए तऽ हम बोललियै जे हमारा आदमी हमर आदमी एतेक देरसँ भुथले छलय नहि हमरा मोन छलय हम नहि लेलहुँ ऑर्डर देलहुँ आदमी सर तुतुम आयल छलय नहि जखन थेलक तऽ हम नहि लेब